تاریخ میں ایک ایسی رسم تھی جسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا یعنی کہ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلایا اور دفنایا جاتا تھا تھا اور اور اچّھے لباس پہننے سے انکار کیا جاتا تھا اور اور اور آہستہ آہستہ اب کے زمانے میں بہت سارے بدلاؤ آنے لگے اور اب ایسا ماحول نہیں رہا جب پہلے جیسا رہا تھا اب بیوی کو ہر چیز ہر چیز کا حقوق دیا گیا جے جیسے کہ جیسے کہ باہر جا کے کچھ ممالک میں باہر جا کے کام کر سکتی ہے وہ چاہے شوہر ہو یا نہ رہو اسے نوکری کی بھی اجازت ملتی ہے اور نوکری والے بھی نوکری والے بھی اسے یہ چیزیں پوچھ کر نوکری نہیں دیتے اسے اور اعلیٰ تر اور اعلیٰ تر تعلیم بھی حاصل کرتی ہے وہ اور اور بہت کچھ سماج میں ہم کر سکتے کر سکتے ہیں اگر تھوڑے دنوں کے شوہر بھی نہ رہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اب کا زمانہ بہت بدلاؤ ہو چکا ہے